हा मूंखे ख़बरु आहे शार्क इण्डिया इओ अॻे अमेरिका में हलदो होयो पर हाणे इण्डिया में बि आयो आ शार्क टैंक इण्डिया जेको सोनी चैनल ते हलंदो आहे हिन अॼु जे ऑन्ट्र्प्रिन्योर्स खे जाम जागरूक कियो अथईं जाम वधायो अथईं हिन सां छा आहे हिन शो में अलॻि अलॻि माण्हू ईंदा आहिनि हू अलॻि अलॻि बिज़निस आइडियाऊं खणी ईंदा आहिनि ऐं शार्क्स जेका हूंदा आहिनि हुननि जे साम्हूं हे पिच ॾींदा आहिनि प्रेज़ेंट कदां आहिनि जेकि शई थींदी आहे हुन पंहिंजे बिज़निस जा आइडिया शार्क्स खे ॿुधाईंदा आहिनि ऐं हुननि खां फन्डिन्ग खणंदा आहिनि हिन में छा थींदो आहे वेल्युएशन थींदी आहे हर हिक व्यापारी ई घणी वेल्युवेशन हुजण खपे पंज शार्क विहंदा हर कोइ व्यापार खे बरोबर समझंदो हर हिकु शई समझंदो कि हुन जो व्यापार कहिड़े सेक्टर में आहे कीअं परफोर्म थो करे कीअं ही अञां अॻियां वधी सघंदो आहे अॻर वधाइणो हूंदो त हू हुन खे सलाह बि ॾींदा ऐं पाण अची करे पार्टनर्शिप बि कंदा हिन पार्टनर्शिप सां हुन साम्हूं वारे जो बि भलो थींदो छाकाणि त हुन खे पेसा बि मिलंदा बि इज़त बि मिलंदी ऐं व्यापार बि अॻिया वधंदो हिन इन शार्क्स जे ज़रिये माण्हूं अञां अॻियां वधंदा ई ता वञनि जंहिं जे ज़रिए अञां बिज़नेस ऐं व्यापार में तरक्क़ी थी थिए इन करे हिन शार्क टैंक इण्डिया चङनि माण्हुनि खे प्रेरित कियो अथऊं कि पंहिंजो पंहिंजो व्यापार करे अॻिया वधी सघनि